नमस्ते माता जी बताइए अच्छा तो यह हमारे यहाँ नैचुरल नहीं यह प्लास्टिक वाले फूल ही मिलते हैं हाँ वह घर में जो सजाने के लिए जो फ़ंक्शन ओंक्शन होते हैं तो अलग अलग रंग के और अलग अलग साइज के सभी यह प्रकार के डिजाइन भी मिल जाएँगे और कुछ ऐसे भी हैं जो उसमें पॉट में रखने वाले लकड़ी के पॉट में रखने वाले मिट्टी के पॉट में रखने वाले अलग अलग डिजाइन के यह सारे मिल जाएँगे आपको वह साढ़े तीन सौ देते हैं जी जी जी

तो आप यह बताइए कि उसमें कितने गमलों में लगाना है उस हिसाब से बताइए तो हम बताएँ कि आपके लिए कितना फूल मतलब कि पर्याप्त रहेगा अच्छा अगर आप दस किलो फूल लेंगे तो हम आपको थोड़ा डिस्काउंट भी दे सकते हैं क्योंकि अच्छा डिस्काउंट आपको चाहिए तो डिस्काउंट लगाकर आप चलिए तीन सौ बीस दे दीजिएगा एक किलो उसके हाँ एक किलो के तीन सौ बीस तो ऐसे अगर दस दस किलो अरे फिर अरे फिर कपड़े का नहीं प्लास्टिक वाले ही ज़्यादा हैं कपड़े के हैं लेकिन वह बहुत अच्छी क्वाल्टी के नहीं हैं आपको हम अच्छा माल देंगे तभी आप दुबारा हमारी दुकान पर आएँगी और दुबारा सामान लेंगी तो हाँ वह अलग अलग बढ़िया कलरफ़ुल रहेंगे और उनकी डिज़ाइन भी अच्छी रहेगी रंग बिरंगे रहेंगे तो इससे ज़्यादा वह रहेगा तो इस वजह से हम अच्छा माल देंगे तभी तो आप दुबारा हमारी दुकान पर आएँगी तो इसीलिए तो आप तीन सौ बीस में घाटा हो जाएगा थोड़ा हमारा भी ध्यान रखिए आप जी आँ हाँ तीन सौ बीस ठीक रहेगा वरना फिर हमारा नुक़सान हो जाएगा ना माता जी हाँ तो फिर आपका दस किलो अगर है तो तीन हज़ार दो सौ रुपये हो जाएगा तो फिर आपको कब कब तक यह चाहिए अच्छा आपको कल चाहिए तो सेलिब्रेशन तो शाम को होगा यानी कि आपको सुबह तक वह हम दे दें अच्छा तो कल हाँ तो कल फिर कल आप सुबह किसी को भेज दीजिए और हम आपको दे देंगे ठीक है माता जी ठीक है ठीक है फिर